मूंखे सचुपचु त शास्त्रीय संगीत जा गाना जेके हूंदा आहिनि उहे तमामु वणंदा आहिनि ऐं कंटेम्परेरी गाना एतिरा मूंखे न वणंदा आहिनि ऐं उहे पाण सवला हूंदा आहिनि शास्त्रीय संगीत जा जेके गाना हूंदा आहिनि उहे ॾुखिया हूंदा आहिनि छाकाणि हुन जो जेको आलाप हूंदो आहे उहो एतिरो सवलो न हूंदो आहे पर ॿुधण में तमामु सुठो लॻंदो आहे ऐं अंदरि पंहिंजे रूह खे उहे छूहंदड़ हूंदा आहिनि एक्चुअली ऐं क्लासिकल गाननि में जेको आनंद ईंदो आहे जेको उन जी जेका धुन हूंदी आहे उहा तमामु सुठी हूंदी आहे ऐं कंटेम्परेरी गाना पाण ईअं चवंदा आहियूं बई जेके सनानु वक़्तु जीअं ॻाईंदा आहिनि सनानु कंदे कंदे ॻाईंदा आहिनि या हलंदे चलंदे जीअं ॻाईंदा आहिनि असां उन के चवंदा आहियूं एक्चुअली ऐं क्लासिकल गाननि में जेको मज़ो हूंदो आहे उहो बिल्कुलु अलॻि ई हूंदी आहे एक्चुअली ऐं शांति में जेकर असां क्लासिकल गाना ॿुधंदासीं या ॻाईंदासीं त उहे तमामु सुठा लॻंदा आहिनि